आतांच्या जगांत लोकां चड कोंकणी उलोवपाचें सोडून इंग्लिश्यान उलयता इवन खंयच्या शॉपार बीन गेल्यार हिंदी नाजाल्यार इंग्लिशींत ते आपलो वेव्हार करतात इवन कमुनिकेशन कोंकणी कमी जावन आतां इंग्लीश चड जालां आनी म्हटल्यार तर मोबायलार ट्रान्सलेशन कांयच मेळना कोंकणीचें आनी कोंकणी भाशे खातीर चड मॅटर असो गुगलार अवेलेबल ना खंयचो शब्दांचो असो मिनींग जाय तर काय मेळना गुगलार सुद्दां इवन ऑडियो ऑर विडियो कमी आसा चड कमी आसा कांयच ना कोंकणीचे अशें आनी मोबायलार लँग्वेज सॅटींग आसतात थंय खूबशे भाशा आसा बट कोंकणी भाशा ना कोंकणीचो सॅपरेट असो किबोड ना बाकी भाशेचो आसा बट कोंकणीचो सॅपरेट किबोड ना